हा भाऊ मां राज ॻाल्हाए रहियो आहियां उल्हास नगर मां हा सभु ठीकु आहे त भाउ असांखे कुझु पांहिंजे अ जेको बि तव्हां कयो था हीअंर धंदो हुनजे बारे में तव्हां खे कुझु डिस्कस करणी हुई त तव्हां जो जेको माल आहे उहो हिते एजेंट थी करे मां हिते जेके आहिनि पंहिंजा वापारी माण्हू हुननि खे सप्लाय थो करणु चाहियां त हुनजे बारे में ॻाल्हायणो हुओ हा हा भाउ

हा

अच्छा हा ठीकु आहे भाऊ ठीक आहे भाऊ ऐं इन्हीअ इनजे बारे में जेको मदे मूंखे जेको बि तव्हां मोकिलींदव उहा हुननि खे माल तव्हां खे इहो त ठीकु आहे पोइ वापारिनि सां मूंखे जेको आहे उहो ई डील करणो आहे ऐं हुननि जी जेकी पैमेंट ईंदी मां हूअ तव्हां खे मोकिलींदोमांव हा न पोइ असांखे पैमेंट जेकी आहे उहा जेकी आहे सॼी तव्हांजे बैंक अकाउंट में ट्रांस्फर थी वेंदव ऐं जेके ॿियूं पार्टी चेक वग़ैरह ॾींदियूं ठीकु आहे न भाऊ

हा ठीक आहे भाऊ इहा त पंहिंजी कमीशन जी ॻाल्हि थी ऐं असां पाण जेकी आहे माल जी जेकी डिलिवरी अगरि आहे तव्हां हूअ कीअं कंदौ उनजे बारे में बि थोरो ॿुधाइंदव हा ठीक आहे भाऊ पोइ इहो कमु मां कंदुमि ऐं हुनखां पोइ हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि भाऊ कंफर्म करणी हुई जीअं त पार्टी वटि माल पहुतो बराबरि कॾहिं कॾहिं थी थो सघे भई क्वालिटी में कुझु इशू अचनि जीअं भाई क्वालिटी बराबरि काने या भाई ऑर्डर जे हिसाब सां माल न आयो आहे त कुझु रिटर्न वग़ैरह जेको आहे भई माल वापसि करणो आहे त हुनजे बारे में पोइ कीअं पाण में कयूं हा अच्छा अच्छा हा एक्चुली त पार्टी त चवंदी न भई मां भई ख़र्चु भई छाजे लाइ उहो कयां भई हिन करे हुनजा असां ॿई ॿधलु आहियूं पाण में हा न हा हा न न हुन जे लाइ त उहो बराबरि मां कोशिशि कंदमि उहो पार्टी जेकी आहे उहो मुंहिंजे साम्हू ई माल खोलण जी कोशिशि करे जेके बि ज़रूरी आहे बंडल हुन में छा आहे पार्टी बि सैटिस्फाइड थींदी मां बि सैटिस्फाइड थींदमि

हा ठीकु आहे भाऊ हा ऐं ॿियो जेको तव्हां तव्हां जेकी जेकी कमीशन जेकी चओ था जीअं जीअं असांजो धंदो वधंदो पोइ कमीशन जेके चांस जेके आहिनि उहे वधंदा न भाई टू पर्सेंट खां वठी फाइव पर्सेंट वधी वेंदी हा न

हा हा ठीकु आहे भाऊ अच्छा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे भाऊ